सोमोज म्हाकोडे केन्नाय मिसटेक जाली जाल्यार पोयलीं हांव तें मानून घेतोलें मागीर हांव ती मिस्टेक म्हाकोडे कोशी भाशेन जाली ती हांव पोयली सद्द्या म्हाकोडे कोशी जाल्या ती सोमोज म्होकोडे जायना फायंड आवट करूं जाल्या म्हाका जेणें काम दिलां तेकोडे हांव विचात्तोलें कोशें बाशें हांव ती मिस्टेक सोदून काडूं वो तो म्हाका डायरेक्टली सांगता जाल्यार तेंय हांव आयकोतोलें ओशें जाता की आमी केन्नाकेन्नाय लान लान मिस्टेक कोरीत वोयता ती केन्नाकेन्नाय एक दीस ती चोड वोडली मिस्टेक जाता आनी ती आमी घेवंक शकनाय लायक लायफान ती सारकी चोड वोडली आसता की आमकोडे ड्रिप्रेशना लेगून आमी वोचो शकताय तोर तेका लागोन आमी ती आपणाच्यो धाकट्यो धाकट्यो मिस्टेक्स आहाय त्यो सारक्यो केल्यो जाल्यार केन्नाच ती वोडली मिस्टेक कोरूंक पावची नाय सो एग्जांपल कितें ए एकभुरगें आहलें की पेन्सील रब्बर चोरून हाडटालें एक दीस ओशें जालें तें पेन्सिलाचें केस आसता फूल ती घेवनूच घारा येयलें ती मामीन पोयली लोगून बट तियेन केन्नाच ती लायक दाखोवं ना की ताका तापोवना लोगून वोयल्यान ती लिपोयली आतां भुरगें तें वोडल्यो वोडल्यो मिसटेक कोत्ता इतले एक्सटेंडा की तें आतां पुलीस स्टेशना लोगून पावलें